पाँच हज़ार दो सौ पैंतीस छः हज़ार तीन सौ पैंतिस सात हज़ार सात सौ पचास आठ हज़ार नौ सौ छत्तीस दस हज़ार एक सौ बीस